औ नोंथां अ आस्स सा अ नोंथाङानोमोन ना बे हा ट्रेन्सफार खालामनो होननाया औ औ आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा नोंथाङा आंनि सार्कल अफिसाव खनसे नुजाथिफैनांगोन दे आरो नोंथाङा नोंथाङा गासै हानि डकुमेन्सफोरखौ लानानै जोंनि बे सार्कल अफिसाव नोंथाङा नुजाथिफैनांगोन आरो खायसे नियम निथिबो दं नोंथां हा ट्रेन्सफार खालामनायनि थाखाय खायसे नियम नितिबो दं नोंथाङा नांगौबायदि डकुमेन्सफोरखौ होनांगोन आरो मोनसे फर्म फिल आप खालामनायनि गेजेरजों नोंथांंनि हाया ट्रेन्सफार जागोन आरो अ सरखारनि थिखानाय बायदियै इसे मिनिमाम फिस दं ओरैनो बारा नङा आरो दानि जुगावथ' गोबां दालालिफोरा बायदिसिना माने फिस लानानै खामानि मावो बिथां दालालिफोरनि आखाइआव नोंथाङा होआबानो जाबाय आरो डायरेक्ट जोंनि सार्कल अफिसाव फैदो नोंथाङा निजिनो मावनो हागोन आरो बारा गोब्राब खामानि नङा अ नोंथां बे एफिडेभिडनि गेजेरजों बे नाम गोरोन्थि बेफोरो सुद्रायनो हायो आरो जोङो बेफोरो जागोन ओम एफिडेभिड लाबोबानो जाबाय आरो नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेटखौ लाबोथारनांगोन जिहेथु जोंना बिटिसि एरियायाव गुबुन हारिफोरनो माने हा बायनाय फाननाया गैयानालाय नोंथाङा फोरमान हिसाबै एसटि सार्टिफिकेटखौ नोथाङा लाबोनांगोन आरो

ओम लाबोनांगोन ओरैनो नोंथाङा फानगोन ना नोंथाङा बायगोन ओम आस्सा आस्सा औ औ जागोन जागोन जागोन नोंथांनि हाखौ माने सरखारनि नियम कानुन बायदियै आयेन कानुन बायदियै माने ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन आरो नोंथाङा माने अफिस खुला दिनाव अफिस खुला दिनाव नोंथाङा गासैबो डकुमेन्स लानानै नुजाथिफैब्लानो जाबाय आरो दे अब्ला ना दे दे अ